हलो स्विगी मुंहिंजो नालो मोनिका आहे अॼु मुंहिंजे घर महिमान था अचनि ऐं मां तव्हां जे रेस्टोरेंट मां मां तव्हां जे गोलू रेस्टोरेंट जो नालो ॾाढो ॿुधियो आहे तंहिंजे करे मां तव्हां जे रेस्टोरेंट मां हिकु प्लेट करी कढ़ी चांवर ऐं दाल पकवान ऑडर कयो आहे लेकिन दिक़त ईअं आहे कि तव्हां जो रेस्टोरेंट मुंहिंजे घर खां ॾाढो परे आहे त जेसिताईं तव्हां जो ऑडर मुंहिंजे घर ताईं ईंदो ईंदो तेसिताईं जेको बि मां तव्हां खे ऑडर ॾिनो आहे रोटीअ में उहा रोटी मुंहिंजे घर ताईं आहिनि ईंदे ईंदे थधी थी वेंदी त मुंहिंजी हथ जोड़े तव्हां सां निमाणी वेनिती आहे कि तव्हां जेकी बि रो रोटी मां तव्हां खे ऑडर कई आहे तव्हां हुन रोटीअ खे सुठे मां सुठे दॿनि में विझी करे सुठे मां सुठो पैक करे मोकिलियो ताकी उहा रोटी जेसिताईं घर मुंहिंजे घर पहुचे त उहो ऑडर उहा रोटी थधी न थिए ताकी मां पंहिंजे महिमाननि खे उहा गरम गरम रोटी खाराए सघां ऐं पोइ उए महिमान बि तव्हां जे गोलू रेस्टोरेंट जी तारीफ़ु करनि